असांजा वॾा बुज़ुर्ग असांजो ॾाॾो ॾाॾी नानो नानी मम्मी पपा चाचा चाची सभु पढ़ियलु लिखयलु आहिनि छो त अॻे ज़माने जूं पढ़ायूं पाण तमामु सुठियूं हूंदियूं हुयूं पढ़ाई खे ध्यानु वधीक ॾींदा हुआ अॻे हीअं फालतू टाइम वेस्ट न थींदो हुओ जीअं अॼुकल्ह ॿार मोबाइलनि जे पुठियां या ॿियूं घणेई फालतू ॻाल्हियुनि में टाइम विञाइनि था पंहिंजो समय विञाइनि था अॻे पढ़ाई ते ध्यानु ॾींदो हुओ अॻे पाण सुठियूं पढ़ाईंदी अॼ जो असां सम्झो पाण बी कॉम पढ़ियल आहियूं त असांजी मम्मी सम्झो ॾह ॿारहं पढ़ियलु आहे त उन खे बि ओतिरो ई नॉलेज आहे मूंखे बि ओतरो ई नॉलेज आहे अॻे ज़माने जूं पढ़ायूं पाण तमामु सुठियूं हूंदियूं हुयूं भले इंग्लिश मीडियम न हूंदो हुओ सिंधी मीडियम हूंदो पर तॾहिं बि असां खां वधीक होश्यारु आहिनि असांजा माइट अॼुकल्ह वरी रुॻो इंग्लिश मीडियम जो दौरु वधी वियो आहे जिते किथे इंग्लिश मीडियम स्कूल सिंधी मीडियम स्कूल त आहिनि ई कोन हिकिड़ो अध जे केरु आहे बि कहिड़े राज्य में भई सिंधी स्कूल त उते केरु पंहिंजे ॿारनि खे विझे कोन थो स्कूल में हर को अॼु प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूलनि में विझी ॿारनि खे अंग्रेज था करणु चाहिनि जेतिरो उन पाण माइटनि खे सम्झण खपे त असांजे ॿारनि खे सिंधी स्कूल में विझी करे उन्हनि खे सिंधी पढ़ाए सेखारे पंहिंजी सिंधी ॿोली बरकरार रखणु खपे एतिरो सभिनी माइटनि खे सोचणु खपे पोइ भले तहां ॿियां बि सब्जेक्ट पढ़ायो ॿियां विषय पढ़ायो ॿारनि खे छो न सभिनी में होश्यारु करणु खपे पर पंहिंजो हिकिड़ो सिंधी हिकिड़ो इन सभिनी पढ़ाइयुनि सां गॾु हिकिड़ो सिंधी बि विषय हुजण ज़रूरी आहे तमामु पंहिंजी सिंधी भाषा खे अमर रखण लाइ बरकरार रखण लाइ सिंधी ॿोली घर में ॿारनि सां ॻाल्हाइजे ऐं सिंधी हिकिड़ो स्कूल सभिनी में हिकिड़ो सिंधी सब्जेक्ट बि रखणु तमामु सुठो आहे पंहिंजे ई देश जो पंहिंजे ई मुल्क जो पंहिंजे ई ॿोलीअ जंहिंखें अॻियां वध वधंदो सभु कुझु इन करे पंहिंजी सिंधी ॿोली खे वधाइण लाइ सभिनी स्कुलनि में हिकु हिकु सिंधी सब्जेक्ट रखणु खपे सिंधी विषय रखणु खपे पंहिंजी सिंधीअ जी अहमियत पाण खे ई वधाइणु खपे